होम थेटर का उपयोग हम आज कल घरेलों में कई घरो में किया जाता है जिस से घरों में इसको बजाते हैं इसकी ध्वनि तेज़ होती है इस से हम डांस कर लेते हैं हमारे ज़्यादाा पैसे भी नहीं कटते हैं डी जे साउंडों में और होम थेटर से हमें पैसों की बचत हो जाती है और इसके नेगेटिव प्रभाव भी हैं दुष्प्रभाव भी हैं जैसे इसकी आवाज़ तेज़ होती है तो बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है और बच्चों छोटे बच्चों की झिल्लियों को फटने का डर होता है पहर पड़ने का डर भी होता है